ہلو ارے بینک بینک آفسر صاحب بات کر رہے ہیں کیا ارے سر مجھے ایک اکاؤنٹ کُھلوانا تھا سر سر سیونگ ہی اکاؤنٹ ہم کُھلوانا تھا یہ کیا کیا پروف لے کر کے آنا ہوگا سر اچھا فوٹو کتنا لگے گا سر اچھا اور یہ کیا یہ کیا نام کہتے سر پین کارڈ تو نہیں ہے اپنے پاس آدھار کارڈ سے کام نہیں چل پائے گا ہاں سر اپلائی کر دیا ہے پین کارڈ کے لیے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا آنے میں نا آجائے گا سر سمٹ کر دیں گے یہ سر کتنا لگے گا وہ پیسے کتنے لگ جائیں گے جی جی جی اچھا جی اچھا نہیں سر یہ پوچھ رہے تھے کہ پیسے کتنے لگیں گے اکاونٹ اوپن کروانے میں ارے سر بہت مہنگا بہت رہے ہیں سر ہمارے یہاں پر تو بتا رہے تھے کہ ہزار روپیے میں اکاونٹ کُھل جائے گا اچھا اوکے اچھا ہینڈ ٹو ہینڈ آپ سارا کر دیں گے نا کوئی دقت نہیں ٹرانزیکشن وغیرہ مطلب منتھلی کتنا ہوگا اچھا اچھا اچھا چل ایسا کرتے ہیں سر کل آپ کے آپ کے کل کل بینک آجاتا ہوں پھر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے سر منڈے آجاتا ہوں ٹھیک اوکے تھینک یو